मैंने पौधों को कलमों और बीजों से उगाने की कोशिश की है इससे मैंने यह सीखा है की पौधों को कलमों और बीजों से उगाना बहुत ज़्यादा कठिन है